हेल्ल' ओ सार गुड मर्निं सार आङो बुंदोंमोन आंनि जाय माने खौरां निउस आरो निउस नि बेलानिफ्राय आङो सार निसिम आं माखासे सोंलु सोंहरनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा जुदि एसे माने फ्रि टाइम ब्ला अननानै समफोर होनो हागोन नामा आच्चा आच्चा ओरैनो सार नोंथांनि बेलायाव आरो हाल साल बोरै सोलिनानै दंथ'यो औ औ औ औ औ औ औ आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा औ सार औ सार औ औ ओरैनो दानि औ सार दे बुं दे औ औ ओरैनो एजेनदा हिसाबै सार मोनहा ओरैनो बेसेबां माने लानानै आवगायगासिनो एसेसो खिन्थानो हागोन नामा पाब्लिक फोरनि सिगाङाव आच्चा औ औ सार औ औ आच्चा आच्चा ओरैनो सार मोननि बिथिंनिफ्राय आं मोनसे सोंलु सोंनो नागिरबावदों जे जेब्लानोखि सार मोनहा सरकार फैयो अब्ला नोंसोरनि साननाय हनायफ्रा मा बायदि जागोनफालाय औ औ सार औ औ औ औ

औ औ नंगौ औ नंगौ सार नंगौ औ औ नंगौ औ औ औ औ ओरैनो स्किम फोरनि बेलायाव माखासे सोङोब्ला सार नोंथाङा मा बुंफोरथिहोगोन बेनि सायावलाय स्किम फोरनि सायाव सोङोब्ला जेरै माबायदि बुंफोरथि होगोन सार आ ओरैनो फिसाहोन गिदिरानोहोन जेनेबा औ औ औ औ औ औ औ औ औ सार औ औ नंगौ नंगौ सार नंगौ औ औ औ ओरैनो नोंथां सार नि नोंथांनि सार नि बिथिंजों आं मोनसेल' सोंबावनोसै जोबथा सोंलु सोंनोसै आं नों सार नि बेलायाव माने नोंसोरनि सरखारखौ देरहागोनखौ आसा दंथारो नामा

औ औ औ औ औ औ औ नंगौ सार औ औ औ औ औ नंगौ सार औ औ औ औ औ औ औ

औ औ जायखुनुजाया सार आंनि जोबथानायनिफ्राय आं बेखौनो बुङो जे आंनि खौरां बिजोंआव नोंथांआ फैनायनि थाखाय दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय आं नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो गोजोननायखौ जासिबाय सार गोजोनथोंसै नामा औ दे दे दोनसै सार